मां नंढपण में टे दर्जे खां वठी करे ॾहें दर्जे ताईं हिकिड़े अंग्रेज़ी स्कूल में दाख़िलु थियुमि जंहिंजी फ़ीस हुई उहा जाम वधीक हुई ऐं हुन हुन जी एॾी रकम हूंदी हुई की असांजो सॼो भरणु सॼे साल जो रकम भरणु जाम ॾुखियो थी वेंदो हुओ हिन जे करे स्कूलनि वारनि असां लाइ स्कॉलरशिप जहिड़ी शइ कढी जंहिंमें असांजे ॿारनि जो दिमागु ॾिसंदा आहिनि की अॻरि ॿार अॻिले सौ ॿारनि खां सुठो थो करे त हुनखे स्कूल फ्री में पढ़ाईंदी आहे मुफ़्ति में शिक्षा ॾींदी आहे त असां हर सालु हुनजी तयारी कंदा हुआसीं ऐं हुन में सुठे खां सुठो अंक खणी अची करे पास थियण जी कोशिशि कंदा हुआसीं ऐं हूअं ई जीअं छोकिरियूं हूंदियूं हुयूं छोकिरिनि में जेका पढ़ी लिखी नथा सघनि या जंहिंखे शादी करण जो दबावु हूंदो हुओ हुनखे स्कूल वारा पाण पढ़ाईंदा हुआ पंहिंजे पैसनि मां हुननि जे घर वारनि खे बि हूअ थोरा पैसा ॾींदा हुआ की तव्हां छोकिरिनि खे पढ़ायो छोकिरिनि खे अॻियां वधायो